جی میں نے ایک بہت بڑی مچھلی پکڑی تھی لیکن یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے جب ہمارے علاقے میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو اس وقت ہمارے علاقے میں بہت مچھلی پکڑی جا رہی تھی تو ایک دن ہمارے ابو اور چاچا لوگ نے کہا کہ آج ہم لوگ بھی مچھلی پکڑنے جائیں گے تو ہم اپنے بھائی اور اپنے ابو اور چاچا کے ساتھ مچھلی پکڑنے نکلے جب چاچا نے جال پانی میں ڈالا اس وقت جال ہلکا تھا لیکن اچانک سے انہوں نے محسوس کیا کہ جال بھاری ہو رہا ہے تو انہوں نے ہم لوگوں کو آواز دی کیونکہ ایک بڑی مچھلی جال میں پھنس چکی تھی پھر ہم سب نے مل کر جال کو باہر نکالا تو اس میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی اس کو دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے کیونکہ اتنی بڑی مچھلی ہم نے پہلی بار دیکھی تھی جب اس کو وزن کیا تو اس کا وزن دس کلو تھا وہ دن اور وہ واقعہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں